کیوں کہ بُدھ وِہار کے علاقے میں چکنی مٹی ہے اور تلتیا مٹی ہے تو یہاں پہ سب سے زیادہ گنّا گندُم اور چاول کا چاول کا فصلیں سب سے زیادہ ہوتی ہے کیوں کہ یہ فصلیں اِس چکنی مٹی اصل سے مٹی میں بہت اچھا دھان دیتی ہیں اور سوٹیبل ہوتی ہیں اِس مٹی کے لیے یہ چاول اُس کے علاوہ یہاں کے موسم سے اگر بات کیا جائے تو موسم بھی اُس ٹائم صحیح رہتا ہے جب فصلیں لگائی جاتی ہے تو ہر ایک چیز فصل کے لیے بہتر ہوتی ہے